धोरोमनि थाखाय आङो बुंनो लुगैयो सोब धोरोमानो अन्नाय दं जायहा अन्नाय दं जाय अन्नायजों हेफाजाब होयो जायया जब्राफोर निदानफोर जानाय सोरबा नांलायनाय न'खराव नांलायनाय जायया बुजायो बेनो दोहोरोम नालाय दा बेफोरखौ मावनांगौ आरो दा बेफोरबायदिखौ आं मावो दा गुबुनफ्राबो बे आन्नायखौ मावनांगौ होननानै आं बुङो आरो बेनो धोरोम नों हिन्दु धोरोम हग नों ख्रिस्टान धोरोम हग मुस्लिम धोरोम हग जिखुनु धोरोम लाया मानो अनलायनाय खौसेथि बास रायजो जानांगौ रावखौबो इनाय खालामनो नाङा थगायलायनो नाङा इनाय खालामलायनो नाङा जिखिनि खामानियावनो मदद होलायनांगौ न' बां गोयैफोरनो मदद रायलायनानै न'बां लुना होलायनांगौ जिखि धोरोमाव थाया मानो बेनो इसोरनि थोन्नाय आर बे इसोरानो बिदिसो थिनखादों रावखौबो धोरोम लानायखौ मुगैनो नाङा हिनसा खालामनो नाङा गावबागाव धोरोम गावबागाव लाथों बे धोरोम बायदिनो बैखौबो गजबनानै निदान दुखु सुखु थाखा फैसा हेफाजाब होलाय बेखौनो आंखौनो अन्नाय जाबाय होन्नानै इसोरा बिबदि बुंदों आरो दा बेखौनो लानानै जोंनि मानसिफ्रा मावनांगौ आरो बेखौ आङो बुङो मानि इसोरनि बुंनाय आंनि बुंनायल' नङा गोथार बिजामाव बेबायदि लिरनाय दं आरखि जायफ्रा गुबुन दोहोरोमारिखौबो अनो जायफ्रा दुखु सुखुयाव जानानै दं गुबुन दोरोमबाबो उसु खुथुयाव दं बेखौ थांनानै हेफाजाब होनायानो आंनि थाखाय हेफाजाब होनाय जाबाय बेनो दोहोरोम मानोना हिन्दु दोहोरोम बाबो मुस्लिम दोहोरोमबाबो जेखुनु दोहोरोम लानायानो बेयो गासिबो जिउवा आंनिसो जायफ्रा आंखौहाय फालियो गुबुनखौबो अननायखौ दिन्थिनांगोन बियो अननायखौ लुगैयो अननायखौ मोन्नो हास्थायो बेखौ अननायखौ दिन्थिनानै बेबायदि आंनि थाखाय माव होन्नानै इसोरा गोथार बिजामाव बिदि लिरनाय दं दा बेबायदिनो जोंनि मावनांगोनां अनज्लायनाया सोब जाथिखौनो अननांगौ सोब दोहोरोमखौनो अननांगौ जबा जमथा बेजाब हेफाजाब खालामनानै आदोर खालामनांगौ बेनो आरो दोहोरोमा दा दोहोरोमनि ओंथियानो बेनो आरो बेखौ दुसिनाय बैखौ नेवसिनाय बिदि नोङा जाहैदों आरो दोहोरोमनि मिनिंआ बेबायदि दं आरखि इनाय दाखालाम रावखौबो इनाय खालामनो नाङा थगायनो नाङा रावखौबो हाद होनो नाङा बुनो सोनो नाङा बायदिसिना दाखालाम बिसोरखौ जुदि हाद होयोब्ला बुयोब्ला आंखौनो बुनाय जायो बे इसोरनि बुंनाय मानि बेनाव नांहैयो जाहैदों आरखि सोरखौबा बुहुल मावफ्लांबाय बेखौ बुयोब्ला हथाट बुयोब्ला आंखौ बुनाय जाबाय इसोरा बेबायदि होनदों आरो बे गोथार बिजामाव बिदि लिरनाय दं आरखि आं बिनिखायनो आं बेखौनो लायो जाहैबाय बेखौनो आं बुजायो सेंग्राफोर जोहोलावफोरखौबो दोहोरोमनि बेलाखौ लानानै जाहाथे नोंसोर दाखाला रावखौबो बुजाय मोजां दोहोरोमनि बिसयनो मानिनानै थादलाय गनायलाय सोरबा बुहुल मावोब्ला बेखौ बुजायनानै दोन नैबेबायदि आरखि दा दोहोरोमनि बेलाया बेबायदिसो आरो जोंनि ख्रिस्टान दोहोरोम लानाया बेबायदिनो आरो दा बेबायदि हिन्दु दोहोरोमावबो बुजिग्रा मोजां दं आरो बेनो दोहोरोम होमब्ला मिलायबाय ख्रिस्टान दोरोम हिन्दु दोहोरोम मिलायबाय बेनो आरो अन्नाया हारसिङै बबेवबा ख्रिस्टान गेजेरावहाय हिन्दु दंब्लाबो बेव अननायखौ आदोर खालाम हेफाजाब खालाम बि हिन्दु दोहोरोमजों गोलावै थाथों बबावबा हिन्दु दोहोरोम दं ख्रिस्टान न'खरसे न'खरनै दं अन्नायखौ होदलाय बे मोजां हेफाजाब होदलायलानो बेनो दोहोरोम होमब्ला बेबो बुजि हैगोन दोहोरोम होनानैहाय अनलायनाया बे खौसेथि आरो दा अननायखौ इसोरा बेखौ बुंदों रावखौबो दा मुगै रावखौबो इनाय दाखालाम बि दोहोरोम आरखि जायहा अननाय दं बेनो दोहोरोम जायहा अननाय गैया ख्रिस्टानब्लाबो बे दोहोरोम गैया आंखौ नाजावाखै बियो नामल' ख्रिस्टान होन्नानैहाय इसोरा बुंदों आरखि बेखायनो आंखौ जुदि सोरबा नाजावदोंब्ला बैखौबो अन हेफाजाब खालाम आदोर खालाम लामा सामायाव माबा जादोंला बेखौ हेफाजाब खालाम न'खराव माबा दुखु अबाबि जोदों जानाय लोंनाय गैया बेनो जानायफोर हो हेफाजाब खालाम बेखौनो आंनो जाहोनाय जाबाय होन्नानै बेबायदि इसोरा बुंदों आरखि बेनिखायनो दोहोरोमखौ लाबायब्ला मोजां दोहोरोमखौ नाजावनानै बै मानसिफोरनि थाखै मोजां मावनांगौ आरो मावनाय गैयाब्ला नामल' दोहोरोम लानाय बे जेबो मुलाम्फा गैया होन्नानै इसोरा बुंनायखाय बे जोंनि गासैबो दोहोरोमारिफ्रा सोब दोहोरोमानो मानो बेबायदिखौ दोहोरोम गुरुफ्रा बानजाइयो हिन्दु दोहोरोमावबो बानजायो ख्रिस्टान दोहोरोमफ्रावबो बानजायो सबावनो बानजायो बेनिखायनो गासैबो अनलायनाया बेबायदिया थायोब्लानो रावनिबो हिंसा गैया जायो आरो दा बेनिखायनो आंनि बुंनांगौनि बाथ्राया दा दोहोरोमनि बेलायावहाय बयबो अनलायना थायोलानो देसा अनलायनाय फैबाय आरो गोजोननाया फैबाय नांलायनाया खमलायबो जानाया जेखौ मावबाय दे बेनो जोथों होनलायनाया गनायनाया थालायो आरो होनब्लानो देसाबो सान्थि फैयो आरो गोजोननाय फैबाय दा बेखिनियानो